हां जेह्का साढ़े ग्रांऽ दे स्कूल होंदे उत्थै जेह्की टायलेट फैसीलिटियां न ओह् इन्नियां जैदा ठीक नेई होंदियां न की के ग्राएं दे बच्चें ई नेईं इन्ना जैदा सैनीटाइजेशन दा पता निं होंदा ते ओह् मतलब की प्रापर जेह्का ऐ क्लीनैस्स नेईं रखदे न अपनी ते ड्ररिंकिंग वाटर बी उत्थूं प्योर थ्होई जंदा क्योंकि उत्थै उं'दे मतलब उत्थै जेह्के बी ओह् होंदे सोर्सेस ओह् कश कश होंदे स्कूलें दे कश बी बत्हेरे होंदे बुक्कां ते फ्री गै थ्होंदियां जेह्के ग्रांऽ दे स्कूल न जेह्के उत्थै बुक्कां बगैरा बी फ्री थ्होंदियां डैक्स बैंचेज गौंरमैंट स्कूल फ्री ऐ थ्होंदे अते मिड डे मील अठमीं धोड़ी ते फ्री गै होंदा ते इम्प्रूव असें एह् करना के जेह्के टीचर जेह्के जैह्ल्लूं पढ़ांदे निं बच्चें ई ते ओह् जेह्के न फोन यूज करदे तैह्ल्लूं एह् में इक चीज ऐक्सपिरियंस कीती ही ते में अपनी प्रिंसिपल मैम ई बी सनाया हा पर इस चीजै पर असें रोक लानी चाहिदी कि जैह्ल्लूं तुसें पढ़ाना ते उस टाइम तुसें फोन बगैरा यूज निं करने की के एह्दे बच्चे दी पढ़ाई जेह्की ऐ ओह् बड़ी जैदा अफैक्ट करदी ऐ में इ'यै आखना चाह्न्नी आं इ'यै चीज होनी चाहिदी इम्प्रूव एह्दे च थोह्ड़ी रिस्ट्रिक्शनां लानियां चाही दियां जेह्की प्रिंसिपल स्कूल उ'नें बगैरा बाकी फैसीलिटियां ते ठीक गै होंदियां न